दिल्लीअ में हूअं त घणेई

प्रदर्शनीय आहिनि पर जेके बि संग्रहालय आहिनि उनमां टे प्रमुख आहिनि नेशनल म्यूज़ियम डॉल म्यूज़ियम रेल म्यूज़ियम जे तव्हां रेल म्यूज़ियम वेंदासीं त तव्हांखे हर प्रकार जी रेल जा मॉडल ॾिसण में उते मिलंदासीं पुराणे जमाने खां वठी करे अॼु ॾींह ताईं उते हिकिड़ी स्मॉल ट्रेन बि हलंदी आहे जेके ॿारनि खे विच में चकरु घुमाईंदी आहे हूअ ॿारनि जे लाइ ॾाढी ई घणी शौक़ीन आहे जंहिं वास्ते ॿार हुते वेंदा आहिनि बाक़ी इहो थियो तव्हां डॉल म्यूजियम डॉल म्यूज़ियम जेकि नंढी छोकिरी हूंदी आहिनि उहा उन्हनि खे पसंदि कंदियूं आहिनि ताकी डॉल म्यूज़ियम में अलॻि अलॻि देशनि जी डॉल्स पियूं आहिनि उनखे ॾिसी उहा ॾाढा ई मदमस्तु थी वेंदी आहिनि बाक़ी रहियो साइंस म्यूज़ियम साइंस म्यूज़ियम जे तव्हां वेंदासीं त साइंस म्यूज़ियम में सभई जेकि बि साइंस जे बारे में ज़ानकारी आहे उते तव्हांखे मिलंदी जेकि ॾाढी ई जरूरी आहे ॿारनि वास्ते त अ सभिनीनि खे हीअ ट्रेई म्यूज़ियम त दिल्लीअ में हुजनि त मस्तु विज़ि विज़िट कयो ठीकु आहे तीन मिनट